कला आनी हस्तकला हांच्या आदारान आमी घर आमी आमचें घर खूब बरें सजोवंक शकता भायरचें भायरचें म्हारग अशी वस्तू हाडच्याक घरांतलें जशें की बाटल्यो आनी कितें भायर जी वस्तू उडोपाचे आसा तें घेवन खुबशे अशे वस्तू करूंक शकता तितून आमी आमचें घर सजोवं सजोवं शकता आमी का कागदाची एक डिजायन कोरपाची एक डिजायन करून रुमाक सजोपाची आनी बाटल्यांची एक एक वस्तू करून आनी खुबशे अशें वस्तू जी भायर उडोपाची आसा तें घेवन आमी खुबशें अशें कितें करूंक शकता मागीर जीं कागदां भायर उडोपाची आसा ती कागदां घेवन आमी खूब अशी कितेंय करूंक शकता तेतून आमी आमचें घर बरें सजोवंक शकता आनी आनी आमी आमचें घर बरें सोबीत करूंक शकता